पूरे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए हमें तैराक़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं तैरने से हमारी श्वास नली फ्री होती है और शरीर भी स्वस्थ होता है तैरने से हमें साँस लेने की जो समय गति होती है वो भी बढ़ जाती है तैरते समय हम ऊपर नीचे सर को पानी से ऊपर और पानी के नीचे करते हैं तो हमारा स्वातही भी और शरीर की बनावट भी अच्छी होती है ज़्यादा देर पानी में डुबकी लगाने से हमारे साँस की जो गति होती है वो भी अच्छी होती है तैरते रहने से हमारा दिमाग़ और मानसिक संतुलन भी अच्छा काम करता है और साँस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो नॉर्मल हो जाती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय पानी में तैरना चाहिए और डुबकी लगा कर उसका एहसास होना चाहिए